हाणे जे वर्तमान समय में असांजे जीवन में टेक्नोलॉजी जो ॾाढो महत्त्व आहे ऐं टेक्नोलॉजी ॾाढी विकसित थी चुकी आहे हिन टेक्नोलॉजी जे कारण अॻे जेका असां फ़ोन वापरींदा हुआसीं उनमां स्मार्ट फ़ोन अची विया आहिनि हाणे जे सम ज़माने में ऐं उन्हनि स्मार्ट फ़ोननि जो असां ॾाढो उपयोगु करे सघंदा आहियूं असां अॻे नेट अॻे फ़ोननि में नेटवर्क न ईंदा हुआ हाणे नेटवर्क टू जी मां थ्री जी फोर जी फाइव जी ईअं नेटवर्क अची विया आहिनि ऐं हिकदमि फास्ट उनजे कारण असांजो कमु न रुकी सघंदो आहे किथे बि इंटरनेट जी सुविधा केॾी सुठी आहे हाणे जे समय में हाणे असांखे घरु वेठे कहिड़ी बि भाॼियूं खपनि त असां फ़ोन में एप्लीकेशन विझी बिग बास्केट जी उतां असां भाॼियूं ऑडर करे था सघूं घरु वेठे उनमें असांजो समय बि न वेंदो ऐं असां घरु वेठे होटल जी बुकिंग करे था सघूं असां उते न वञी घरु वेठे होटल जी बुकिंग करे था सघूं इहो फ़ाइदो आहे फ़ोन मां असांजे स्मार्ट फ़ोननि जो एॾो फ़ाइदो आहे उनजे अलावा असां बैंकिंग बि घरु वेठे करे था सघूं कंहिंखे असांखे पैसा पहुचाइणा आहिनि या कंहिंसां पै कंहिंखां पैसा असांखे वठिणा आहिनि त असां घरु वेठे ई उहा बैंकिंग करे था सघूं फ़ोन में ई एप्लीकेशन विझी करे असांखे कंहिंमहिल किथे शॉपिंग करणी आहे त असांजे फ़ोन में अगरि उनजी एप्लीकेशन हूंदी पेमेंट जी त असां पेमेंट ऑनलाइन ई करे सघंदा आहियूं कंहिंखे बि त उहो अॼु असांजे लाइ सुठी सुविधा आहे ऐं असांखे हुन जो उपयोगु करिणो खपिजे इंटरनेट जो ॾाढो महत्त्व आहे असांजे जीवन में ऐं उहो टेक्नोलॉजी जे वजह सां ई आहे ऐं रहंदो